फरायसालियाव जोङो फरायनायजों लोगोसे गोबां हारिमुवावबो बाहागो लाबोदों मोसानाय मुसुरनाय खन्नाय गेलेनायनि अनगायैबो मोसानायफोरावबो बाहागो लाबोदों उन्दैनिफ्रायनो फरायसालियाव थांनाय समाव जोङो फोरोंगिरिफोरा जोंखौ मोसानो बिथोन होयो बेनि थाखायनो जोङो मोसायो हारसिं हारसिं मोसानायनि अनगायैबो जोङो लोगोफोरजोंबो मोसाफायो ज'मा ज'मायै जेरै बैसागु मेथाइ ओमफ्राय दानि गोदान मुगानि खेसेथनि सल' बेफोरजोंबो मोसायो दामनाय देनायजोंबो जोङो मोसायो गोदोनि दिनाव जोङो गोबां मोसानाय गोसोआव दङ बैसागुनि समावबो जोङो गोबां मोसानाय जायो फरायसालियाव मोसानायनि अनगायैबो जोङो बैसागु बोथोरावबो गामिनि लोगो लेवा सुबुंफोरजों गोबां मोसायो जेरै बागुरुमबा मोसानाय खन्नानै दामनाय देनाय खन्नाय आङो खन्नायावबो बाहागो लायो मोसानायनि अनगायैबो लोगोफोरा मोसायो ओमफ्राय आङो खन्नायावबो बाहागो लाफायो लोगोफ्रा मोसाबा जेरै बैसागु मेथाइ खुगा मेथाइ बायदि सल'फोरखौ जों मोसायोमोन आरो ओमफ्राय जोङो गोदो उन्दैयाव जिगाबनि फुथुला खालामोमोन ओमफ्राय गेलेनाय समाव बिखौनो लायोमोन आरो बिखुङाव जिजों बानानै लायोमोन जोङो फुथुला बानायनायखौ दानि दिनाव बे जिगाबनि बानायाबाबो बानायखानाय लबारनि फुथुलाफोरबो मोननो हायो दानि गोदोसो जोङो जिगाबजों बानायोमोन नङाबा गामसा नङाबा फालिफोरजोंबो फुथुला बानायोमोन ओमफ्राय दा बिदि बानायनांगौनि गोनांथि गैला दा फुजा नङाबा बाजारफोरावबो बायनानै मोनो फुथुलाफोरखौ सैमा अमा बिदि फुथुलाफोरखौबो दा फुजाफोराव गोबां मोनसै बिनि थाखायनो जोङो आखायजों बानायनाय जाला गोदो उन्दैयाव जोङो आखायजोंनो बानायनानै जिजों बानानै लायोमोन गथ' गोरलै खालामनानै बेखौनो बानानै जोङो गेलेनाय समाव लायोमोन ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय समाव जोङो बेखौ लायोमोन हानि ओंखाम बानायनानै जोङो थख' सङोमोन ओमफ्राय बे समाव जोङो उन्दैबाबो बिमा जाफ्लालायोमोन आरो ओमफ्राय बे बिमा जाफ्ला लायनाय समाव जोङो जिगाबनि फुथुलाखौनो बिखुङाव बाना लायोमोन आरो गथ' खालामोमोन बेखौनो गथ' गथ' उन्दै खालामोमोन बेखौ ओमफ्राय इसे देरबाथाइ ओमफ्राय इसे जोंनिनो बिनानाव एबा न' खाथिनिफोरखौबो फिसाजो फिसाला खालामोमोन ओमफ्राय बेखौबो बाना लायोमोन आरो जोङो थिखांनो हायाबाबो ओमफ्राय बेखौनो बानानै ओंखाम ओंख्रि सङोमोन जों गोदोनि उन्दैनि जाथाइफोरा बिदिमोन आरो ओमफ्राय दानि दिननि गथ'फोरा बेदि जोंनिबायदि गेलेला दा गोबां सोलायबोबाय दानि दिनाव गथ'फोरा बिदि जोंनि बायदि हाद्रि बालाजों ओंखाम ओंख्रि संलायला गोदोसो जोङो बिदि गेलेयोमोन दानि गथ'फोरा बिदि बांद्राय लेथ्राबो थाला जोंनि बायदि थगं ओंखाम ओंख्रि हानि ओंखाम ओंख्रि संलायला फुजा बाजारफोरावनो मोनसिगोन आरो फुथुलाफोरखौबो आगलनि दिनावसो मोनामोन बेबायदिनो जोङो गोदोनि दिनाव गेलेबोनाय गोसोआव दङ आरो